میرے بچپن کی سب سے پیاری یادیں وہ ہے کہ ابا جو ہے ہم لوگ کو مجھے اور میرے بھائی کو سب لوگ کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے ٹہلانے کے لیے اور وہ بہت حسین لمحہ اور پل رہتا تھا کہ ابا ہم لوگ کو خود لے کے جاتے تھے حالانکہ ہم لوگ جانا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم لوگ کو زبردستی یا پھر کہہ لیجیے محبت میں لے کے جاتے تھے اور انہیں اب میرے لیے خاص اور انہیں میرے لیے خاص یہ ہے کہ ابا کی محبت اور ہم لوگ کو لے کے جانا اور وہاں ٹہلانے کے لیے پارک میں اور وہاں سے جو کچھ دلاتے تھے باہر آئس کریم وغیرہ وہ بہت ہی حسین پل رہتا تھا